तुरत मे हम लेल रहिये हम जेना डेओड्रेन्ट डेओड्रेन्ट बहुत एक तरह सँ बढ़िऑं भी छै प्लस ख़राब भी छै पहिने पॉजिटिव चीज बताबैया अहाँके जब भी अहिं कहीं जाइ छियै कहीं मीटिंग मे या कहीं सुबह इसकुल कॉलेजे तऽ एको जब क्लास मे फ्रेगरेन्स रहना चाहिए फ्रेश कियाकि अखन गर्मी के समय मे हमेशा पसीना धुप पानी एकतरह सँ बॉडी सँ स्मेल आनाइ तय छै लेकिन जहाँ आब जाइ छी जहाँकि बीस लोग पचीस लोग रहै छै आओर बहुत लोकके देखबै अहाँ की पसीना मे बहुत बदबू अबै छै बहुत के नहि भी होइ छै एक सगरे अहाँ अपनो लए जरुरी छै कभी कभी अपन बदन सँ भी महक आबए लागै छै तऽ फ्रेगरेन्स से सामने वला के भी कॉन्फिडेन्स दै छै आप अच्छे स्मेल कर रहे है आओर अहूँ के दै छी की नहि हमरा मे कोइ तरह के खराब तरह के गन्ध नहि आबि रहल छै हम फ्रेश लागि रहल छी या फ्रेश महसूस कर रहल छियै लगनाइ सँ बेसी महसूस करनाइ जादा छै ओकर डिमेरिड मे आब जेना छै की आब फ्रेगरेन्सेस जितना महँगा छै ओकरा मे अल्कोहल यूज़ होइ छै ओ ओन तरह से अहाँके खराबी भी छै हेल्थ के खातिर